ہندوستان میں بہت سی مذہبی کتابیں مشہور ہیں ہندو مذہب کی سب سے مقصد کتاب وید ہے جوکہ چار ہے رگ وید یجر وید شام وید اور اتھر وید ان کے علاوہ رامائن اور مہابھارت بھی بہت اہم ہیں مسلمانوں کے لیے قرآن پاک سب سے مقصد کتاب ہے یہ کتاب اللّہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت محمّد صلی اللّہ علیہ و سلم پر نازل ہوا عیسائیوں کی مقصد کتاب بائیبل ہے جو دو حصّوں میں تقسیم ہے پرانا عہد و نامہ اور نیا عہدنامہ بدھ مت کے بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے ترپٹک سب سے اہم کتاب ہے ترپٹک سب سے اہم کتاب ہے یہ کتاب بدھ مت کی تعلیمات پر مبنی ہے لہٰذا دل لہٰذا دلّی میں مختلف مذہبی کتابوں کے بڑائی بڑی تعداد موجود ہے جو مختلف مذہبی کی پیروکاروں کے لیے مقصد ہے ان میں ہندو مت کی وید وید مسلمانوں کی قرآن عیسائیوں کی بائیبل اور بدھمت کی ترپٹک شامل ہیں